हून जि'यां इत्थै पुच्छे दा भाई साढ़े एरिया दा मौसम कनेहा ऐ साढ़ा जेह्ड़े जित्थै अस रौह्ने आं उत्थूं दा मौसम फिलहाल ते ठीक गै ऐ बाऽ पिच्छले किश सालें दा जेह्ड़ी इत्थै गर्मी ऐ ओह् बड़ी बधा दी की के बूह्टे कटोई दे न लोकें बिल्डिंगां बनाई ओड़ी दियां न ते मेन चीज़ जेह्ड़ी ओह् एह् ऐ कि लोग अपने आप गी चंगा दस्सने आस्तै हर इक्क चीज़़ लकड़ी दी आह्ना दे अस अपने आप गी जादै ओह् करने आं हर इक्क चीज़ लकड़ी दी आह्ना नेआं अलग जेह्ड़ी चीज़ नेईं होना चाहिदी लकड़ी दी आह्ना दे न ते प्ही केह् करा दे ओह् लकड़ी बड्ढा दे न ओह् बूह्टे बड्ढने कन्नै केह् होआ दा गर्मी बड़ी बधा दी ओह् गर्मी अगर बधा दी ऐ ते असेंगी गै नुक्सान होना ओह्दा लोकें हून एसी लाई ओड़दे बड़ियां चीजां ऐसियां न ओह्दे चा जेह्ड़ी क्लोरो फ्लोरो कार्वन निकलदी ऐ ओह्बी साढ़े जेह्ड़े वातावरण गी जेह्ड़ा बड़ा गै जादा प्रदुषित करदी ऐ बड़ा गै जादा उसी नुक्सान पजांदी ऐ

इं'या दपैह्री आह्ला टाईम जेह्ड़ा ऐ ओह् कम्म करना मुश्कल होई जंदा ऐ सवेरै शामीं भी थोह्ड़ी ठंड होई जंदी ऐ पर दपैह्रीं आह्ला टाईम बड़ा मुशकल होंदा